हाँ जी कौन जी हाँ में शूज़ के शोरूम से बात कर रहा हूँ इस्पोर्ट चाहिए तो जी बिलकुल आ सकते है हाँ ऑफर तो है एक बार आप विज़िट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा

अच्छा तो आपको शूज़ किस टाइप के चाहिए केजुअल इस्पोर्ट शूज़ या फिर फॉर्मल शूज़

हाँ फिफ्टी पेरसेंट डिस्काउंट चल रहा है केजुअल शूज़ पर इसपोर्ट शूज़ शूज़ पर बाय वन गेट वन है

हाँ रेड ब्लू ब्लेक ये तो कमपलसरी वाइट है ये मिल ही जाएगा आपको और एक्स्ट्रा में भी है हमारे पास कलर है ऐसे बारह कलर हमारे पास अवेलेबल है हाँ जी बिलकुल मिल जाएगा आप विज़िट कर सकते है और बहुत बढ़िया क्वॉलिटी में मिलेगा आपको हाँ सभी नंबर के आपको वैसे कौन सा साइज़ लगेगा टेन नंबर लगेगा हाँ मिल जाएगा आपको टेन नंबर सिक्सटी पेरसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा हालाँकि कहीं मिलता नहीं है लेकिन अगर आप पांच जोड़ी शूज़ लेंगे हमारी सोप से तो आपको सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा जी तो आप कब विजिट कर रहे हैं मॉर्निंग में होती है ग्यारह बजे और मतलब की बंद होने का टाइम आपका रात के आठ बजे ओके बिलकुल सूरज आप कर सकते है विजीट थैंकयू ओके